जोंनि बे ओनसोलनि भेटेनारि डक्ट'रा जोंनि गामि एरियायावहाय जेखौबो खबर लाफाया बा सोलु लाफाया नायफैया जोंनियावहा दाउनि बेमार अमानि बेमार जाब्ला रावबो बिसोरो डक्ट'रा नायफैया दावाय होफैया बिजि थुफैया बेबायदिनो दाउ अमा गासैबो बेमार जानानै थैलाङो आरो जोङो जोंनि बे गामि एरियायाव बेबायदि भेटेनारि डक्ट'रखौ मोनबाय थाया आरो जोंनि बे गामि एरियानिफ्राय गोजानावसो बिसोर डक्ट'रा थायो बेनि थाखायनो जों बिसोरखौ लिंसनाबो मोना आरो जोंनियाव बिसोरनि मबाइल नाम्बारफोरबो गैया बेफोरनि दारै जों लिंहरस्लाबनोबो हाया आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि दाउ अमाफोरखौबो जोङो बेमार जानायनिफ्राय बासायनो हाया आरो बिसोर जोंनो जेबो दावाय बिजि होफैया जों आरो भेटेनारि डक्ट'रखौ मोनबायबो थाया आरो गामि एरियायाव बिसोरो जोंनियावहा गिदिंफैबायबो थाया आरो बेनि थाखायनो जोंनि गासैबो जुनारफ्रा थैलांजोबो भेटेनारि डक्ट'रफोरा गावसोरनि अफिसाव थांबाल'सो माखासे जुनारफोरखौ लानानै फैनांगौ बिजि होनो दावाय होनो बिदि बुङो जों गामियारि गामि एरियानि मानसिफोरा जोङो बे टाउनाव थांनानै जेबो जिब जुनारखौ लांबाय थानो हाया बिसोरो जोंनियाव फैबासो जों बिजिखौ थुनो हायो बा दावायखौ बिनानै लाखिनो हायो आरो जोंनि बे भेटेनारि डक्ट'रफोरा माखासेफोरा जोंनियावहा फैनानै नायफैयो बेबो गोबावजों खेबसे नायफैब्लाबो बिबो माखासे रांसो लाङो बेनि थाखायनो जोङो माखासे माखासे दावायफोरखौ फ्रियाव मोननाय जाया जोंनि बिसोर बायदि नायफैयियावनो जोंनि जिब जुनारा दिनै गासैबो खहा जालांजोबबाय थैलांजोबबाय आरो थैनायनि थाखायनो जों माखासे जिब जुनारखौ दाउफोरखौ जोङो थिखांफिननो हायाखै माखासे बेमार जाबाथाय गासैबो दाउआनो खेबसेयावनो थैलांजोबखादों माने बासायनानै थालांखायाखै बेफोरबायदि जानानै दङ अमाफोराबो गाव गावनो बाब्राब बाब्राब थैदों बेनि थाखाय भेटेनारि डक्ट'र गैयिनि थाखायनो गासैबो बेफोरबायदिया जानाय जादों जोङो दायो

माखासे जुनार लाबोला भेटेनारि डक्ट'रफोरनिफ्राय जोङो जेबो सहाय मोननाय जायाखै बा सहाय होफैयाखै सुलु लाफैयाखै जोंखौ फोरोंफैयाखै बेबायदि जोथोनाव दोनबा नोंसोरनि दाउ अमाया मोजाङाव थागोन बेफोरबायदि बुंफायाखै जोंनियाव गैया गासैबो जिब जुनार थैलांजोब्बाय बेफोरबायदिनोसै आरो